नमस्कार सर नमस्ते सर मेरी बेटी की शादी में फ्लोरिंग फ्लोरिंग का कार्य आप आप कौन कौन से फूल लगवाएंगे टुलिप के फूल हैं क्या तुलिप के फूल हैं क्या स्टेज के पीछे भी फूल लगाने हैं स्टेज के पीछे भी फूल लगाने हैं आपके पास फोटो है क्या आपके पास फोटो है क्या पहले कहीं आपने किया हो वहाँ पर हाँ दसको कोई फोटो फूल कितने देर तक ताजा रहते हैं फूल कितनी देर ताजा रहता है मुझे तो दो मुझे तो दो दिन तक फूल अच्छे रहने चाहिए और कोई फूल अच्छी क्वालिटी में लगाते हो और उसमें गुलाब के फूल भी चाहिए ठीक है सर ठीक है सर